अब मैंने सबसे ज़्यादा एक राजा हैं जिनका नाम है राजा भोज जो हमारे पवार समाज के वंशज वंशज माने जाते हैं उनके बारे में मैंने अपने पिता और दादा से सुना है उन्होंने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में भाग लिया और इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसको भूल पाना हमारे लिए निश्चित नहीं है